मानसिनि जिउआव खेला गेलेनाया जोबोद गोनां थार मानोना जों गावनि लाइफखौ जों गावनो दानानै लानो हायो गावनि आथिं याव जों गावनि गावखौनो जों गसंनानै थानो हायो खेला गेलेबोला जोङो जोंनि देहायारि मोजां जायो आरो मेनथेलि मोजां जायो आरो खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोङो साख्रि बाख्रि एबा ओनसोलनि हादरनि नाम खामायनो हायो मोजां गेलेगिरि जानानै मोजां रिप्रेजेन्ट खालामनो हायोब्ला जोङो मुंदांखा जायो आरो मुंदांका जायोब्ला जोंनि एरिया जोंनि हादर साफ्रोम बिथिङावनो मोजां मुंदांखा जायो